हँ केँ अहाॅं फोन लगेलियै हँ तऽ मतलब रानी दी नाम छै ने अहाँकेँ आ तऽ हँ हमरा कहलकै रऽ केओ फोन कएके जे अहाँ फोन करै लए रहियै पुछए लए

कतऽके रहए वाला छी अहाँ अच्छा हँ पटनामे तऽ उम्हर तऽ मगहके क्षेत्र छै उम्हर तऽ बेसी इम्हरका बहुत कम मनाओल जाइ छै पर्व त्यौहार सब हमरो किछु किछु रहै छथिन मतलब रिलेटिव सब ओ सब कहै छथिन इम्हरके प्रचलन नइ छै तऽ की जानै लए चाहै छी मतलब इम्हरका पर्व त्यौहारके बारेमे हँ सुपौलमे इम्हर तऽ अहाँकेँ जेनाकि मिथिलासँ कते जुड़ल छै तऽ हमरा सभकेँ जीतिआ भरदुतिआ जीतिआमे जेनाकि होइ छै ने कि चारि दिनकेँ पाबनि होइ छै चारि दिन या तीन दिन चारि दिन मतलब मम्मी या फेर हँ ओ बता रहल छी जेनाकि दादीमाँ चाची जे भी पैघ औरत सब छथिन ओना तऽ केओ कए सकै छै लेकिन ओ सब करै छथिन व्रत हँ तीन चारि दिनकेँ व्रत हँ हँ हँ ओ सभ कहै छै बालबच्चाके सुखी राखै लए करल जाइ छै व्रत ई तकर बाद फेर अहाँकेॅं भरदुतिआ होइ छै भरदुतिआ भाय बहिनके जेना रक्षाबन्धन होइए ने ओहने होइ छै भरदुतिआ भाय बहिनके त्यौहार होइ छै तकर बाद ओहिमे जे छै से हाथ पर पिठार लगा कऽ तकर बाद ओहिपर पान दएकऽ तकर बाद सुपारी दए कऽ ओकर बाद जे छै ओहिपर पानि दए कऽ मन्त्र पढ़ल जाइ छै गङ्गा यमुनाकेँ कोनो मन्त्र होइ छै ओ पढ़ल जाइ छै तकर बाद अहाँकेॅं भए गेल अथी सामा चकेवा सामा चकेवा छठिके बाद सामा चकेवा मनाओल जाइ छै ओहो भाय बहिनकेँ होइ छै माटिके बनै छै मुर्ति सामा चकेवा तकर बाद हँ हँ पुर्णिमा हँ तकर बाद ओ जे छै से छठिके बाद हँ तकर बाद ओकरा जड़ाएल जाइ छै तकर बाद ओकरा फोड़ल जाइ छै बहुत केओ करै छथि सामा चकेवा आइ तीज ओना तऽ तीज ओना तऽ बाहरके आयल छै कियाकि मैथिलमे ओकर ओते नहि छै कियाकि तीजके जगह पर अथी करै छै सब जाहि दिन तीज होइ छै जाहि दिन चौड़चन होइ छै इम्हर ओना तीज भी बहुत लोक करै छै सुपौल तरफ तऽ तकर बाद चौड़चन एकटा जाहि दिन तीज होइ छै ओहि दिन चौड़चन मनाओल जाइ छै हमरा सबके अङ्गनामे पुरा अरिपण बनाओल जायत ओकरा तरहकेन अरिपण मतलब पिठारसँ सब तरहकेँ बनायल जाइ छै फुल ओहिमे तऽ दही फल ओ तीज होइ छै नहि इम्हर सहीमे तीज जे छै नहि होइ छै मतलब ओते धुमधामसँ मतलब बेसी चौड़चने करै छै ओहि दिन तकर बाद हमरा लागैए बरसाइत इम्हर जे चाही बरसाइत उम्हर पुजै छै सभ हँ बरसाइत इम्हर बड हँ हँ मधुश्रावणी अभी एतै नऽ सावन एहिबेर तऽ मलमास चढ़ि गेलै हँ शायद दू महिनाकेँ पुजा पड़तै सभके मधुश्रावणी

चलु आर सब सभ बढ़िऑं छै आर सब ठीक छै ठीक छै तहन राखै छी